اردو زبان بہت پیاری زبان ہے اس زبان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے اس زبان کو بولنا سمجھنا پڑھنا لکھنا بہت آسان ہے اس زبان کے الفاظ بہت پیارے ہوتے ہیں اس زبان میں بہت سارے محاورے بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا بہت مشہور محاورہ ہے جس کسی کو جب کسی کو کوئی کام نہیں آتا ہے اور وہ اس میں کاہلی برتتا ہے یا پھر یا پھر اس کام کی برائی کرتا ہے تو لوگ اس کے مثال میں کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا اسی طرح ایک اور مشہور محاورہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے اس محاورے کا استعمال اس وقت کرتے ہیں اس وقت کرتے ہیں جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے جلن کے مارے کچھ نہیں کر پاتا کچھ نہیں کر پاتا ہے تو لوگ اس کی مثال میں بولتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور بھی بہت سارے محاورے اس زبان میں استعمال کئے جاتے ہیں جوکہ بہت مشہور ہیں اسی طرح سے اس کے جملے بھی بہت پیارے اور اچھے ہوتے ہیں جس جن کا استعمال ہم لوگ روزانہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں اس زبان کو سب لوگوں کو سب لوگوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ اس زبان کی ترقی ہو سکے اور یہ زبان پوری دنیا میں پھیل سکے